असां सिंधियुनि जा व्यंजन स्वादिष्ट व्यंजन हूंदा आहिनि असां पंहिंजे व्यंजननि में अञा सवादु वधाइण लाइ मैगी मसाले जो उपयोगु कंदा आहियूं ऐं असांजे व्यंजननि जी ख़ुश्बू ते ई सन सुञाणे वठंदा आहिनि की इहा सिंधियुनि जो स्वादिष्ट व्यंजन आहे असां पंहिंजे व्यंजननि में ॿे बि तरह तरह जा मसालनि जा उपयोगु कंदा आहियूं जंहिंमें कारा मिर्च जीरो सौंफ वॾा पता लौंग इलाइची सभ पीसे करे उन्हनि में अलॻि ई सवादु वधाइण लाइ उन्हनि जो उपयोगु कंदा आहियूं जंहिं में व्यंजन अञा बि स्वादिष्ट थी वेंदा आहिनि